میرے خیال میں بھارتی میڈیا میں بہت تنوع پایا جاتا ہے کچھ چینلز اور اخبارات ذمہ داری سے خبریں نشر کرتے ہیں جیسے دا ہندو انڈین ایکسپریس اور این ڈی ٹی وی یہ ذرائع عمومی طور پر تحقیق اور حقائق پر مبنی خبریں فراہم کرتے ہیں تاہم کچھ چینلز ایسے بھی ہیں جو سنسنی خیز خبریں دکھاتے ہیں یا کسی خاص نظریے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اس لیے ایک باخبر شہری کے طور پر ضروری ہے کہ ہم مختلف ذرائع سے خبر حاصل کریں اور خود تحقیق کریں تاکہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں